हलो हांव सीमा लोटलीकर उलयतां हांवें ऑर्डर दिल्ली म्हाका अजुनूय मेळूंक ना म्हाका आतां कॉल आयिल्लो तुमचो की ताका वाट कळूंक ना म्हणू खंय आसा पळय ती हांव तुमकां डायरॅक्शन दितां म्हजें घर न्ही कानोळे पणजे वता त्या वाटेक शांतादुर्गा देवळा कडेन सामकें तुमी पयलीं शांतादुर्गा देवूळ विचारा थंय पावतकूच न्ही ताज्या समोर एक बेकरी आसा जोझफ बेकरी म्हुणून थंय पावतकूच तुमी कोणायकू पोदेरालें घर विचारा ताजें नांव जोझफ सो पोदेरालें घर विचारलें की तुमकां तो पोदेरागेर डायरॅक्ट करतलो ताज्या नंतर कुशिकूच काकुल्यालें घर आसा काकुल्यालें घर विचारा काकुल्याच्या घरा कुशीक एक व्हडली बांय आसा आनी ती बांय सद्याच ओनूच आतांच रॅनोवेट केला बरी ब्युटिफाय केला ओल्डस्ट बांय आसा ती तें तुमकां बांय कळ्यार बा बांय कडेन पावल्यार तुमी सारके म्हज्या घरा कडेन पावतले ताज्या फुडें मातशें बांयच्या फुडेंच मातशें म्हजें व्हडली बिल्डींग आसा काझामानीक म्हुणून ग्रावण्ड प्लस त्री फ्लोर्ज आसा तीन मजल्यांचो बिल्डींग तुमी त्या बिल्डिंगे कडेन या आनी दुसऱ्या मजल्यार या दुसऱ्या मजलेर कोणाकूय थंय लोटलेकरालें घर विचारा म्हजो फ्लॅट नंबर चोवदावो आसा चोवदावो नंबराचेर तुमी या आनी डिलिवरी द्या आमकां